کہیں بھی اگر ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں جانے سے پہلے ہمیں بہت ہی احتیاط اور تیاری کر کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں وہاں جا کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بہت ہی اچھا سے مزے سے انجوائے کر کے سفر کرے سفر کرنے سفر کرنے جیسے کہ ہم سفر کرنے جا رہے ہیں اس سے ایک دو دن پہلے ہی ہمیں سبھی تیاری کر لینا چاہیے جیسے کہ کپڑے کپڑے سیٹ تہہ کر کے سیٹ سیٹ لینا چاہیے اچھا سے اس کو رکھ لینا چاہیے کھانا کھانا بنا لینا چاہیے ایسا کھانا کہ جو خراب نہ ہو اچھا کھانا اچھا کھانا کہ جو انسان کھا سکے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں آدمی کونہا دھو کے ایک دم اچھا سے تیار ہو کے نہا لینا چاہیے فریش رہنا چاہیے آدمی کو اور سفر میں جانے سے پہلے دعا پرھ لینا چاہیے دعا پرھ لینا چاہیے اور وہ اچھا سے تاکہ سفر کر سکے اور اس کو کوئی مشکلات نہ ہو سفر کر لینا چاہیے اور اچھا احتیاط سے احتیاط سے جانا چاہیے ٹکٹ بک کرانا چاہیے کنفرم کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ٹکٹ لاسٹ لاسٹ ٹائم میں نہ بن دو تین دو تین دن پہلے ہی کنفرم کروا لے ٹکٹ اچھا سے تاکہ سیٹ اچھا سے مل جائے ٹرین میں اچھا سے سب مل کے بیٹھ کے اچھا سے انجوائے کر کے جائے ایسا نہ ہو کہ ٹکٹ نہ بنے بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے اچھا ہوتا ہے اور اپنی سب فیملی کے ساتھ اچھا سے خوشی خوشی جائیں اور اپنا انجوائے کریں بس یہی سب ہوتے ہیں